नमस्ते कौन कौन सा बगवानी रखी हैं हाँ नींबू का आम का ये गुलाब का फूलो हमको बहुत सारा चाहता है बागवानी लगाने के लिए कितना है कितना पैसा चाहिए बताइए

सौ दो सौ लेना है फूल

हाँ तो फिन ये भी दे दे देना हमको बस मेरा बागवानी लगाना है बताइए फूल बा नींबू का आम का अमरूद का दे दो रेट लगा के अच्छा से दे दो पैसा दे देंगे हाँ सब्जी का भी पेड़ चाहिए फूल का बा गुलाब का अमरूद का इमली का पेड़ जो होता है वो सबका चाहिए अच्छा कितने रुपये का है कितने रुपये का है दे दो सब फूल अच्छा से रेट लगा के दे दीजिए आएँगे अभी आएँगे चलिए तो हम आएँगे दोपहर ले फूल के हाँ फूल के लिए सब्जी ओब्जी सभी दे दो कितना रुपये में दे दीजिए सब्जी का भी चाहिए नमस्ते